हैलो एह् में ठीक तू सना अ अ आहो बोल्लो अच्छा ओह् कोई निं डॉक्टरें ते दादा मरे दादा ते कोई ना अस बीएमओ कोल करने आं कम्पलेन ते तां ई अच्छा लोग परेशान होंदे न

एह् केह् आक्खदे हून कदूं आना ई एह् कोई निं आंदे मत भी पुच्छनै आं ठीक ऐ